अपन राज्य बिहारमे बहुत समुदायके लोग रहै छथिन जेना कि हिन्दू मुस्लिम आओर क्रिश्चन बौध जैन सब छथिन तऽ एहिठाम छै कि बिहारमे कखनो कोनो बहुत बड़ा एहन हिंसा नहि भेलै हँ एहन बड़ा कोनो दंगा फसाद नहि जादा देखै के मिलल छै बिहारके इतिहासमे चाहे स्पेशली जे एरियामे खास कऽ कऽ जे एरियामे हम रहै छी दरभङ्गा जिला मिथिलाञ्चल मऽ भाषा हम बाइज रहल छी ई मिथिला मैथिली भाषा छै और ई मिथिलाञ्चल के भाषा छै तऽ अइ मिथिला में जे भी कोई भी हिंसा कोई भी दू गो समुदाय कऽ बीच मऽ बहुत बड़ा हिंसा नै देखल गेल हँ एकर कारण छै कि आपसी मेल मिलाप आपसी मेल मिलाप सहित लोग रहै छथिन एकटा सिस्टम एकटा नियम चलैत आइब रहल छै एकटा बहुत दिनसँ व्यवस्था चलैत आइब रहल छै मिथिला मऽ जइ के कारण बहुत ज्यादा बढ़ियाँ मेल मिलाप छै बातचित छै जेनाकि पारिवारिक संबंधो छै दो दो समुदाय दू समुदाय कऽ जे इन्सान छथिन व्यक्ति छथिन हुनका बीच मऽ बहुत अच्छा एक पारिवारिक तरीका कऽ रि रिश्ता छै अइक कारण छै अपन सबकऽ पञ्चायती एखनो अपन इण्डिया मऽ या पूरा दुनिया मऽअपन भारत मऽ पूरा दुनिया मऽ या फेर या और भी भारत के सारा राज्य मऽ कानून व्यवस्था छै लेकिन अपन मिथिला मऽ एखनो सबसँ ऊँचा पञ्चायती व्यवस्था के देल गेल छै एहिठाम अगर कोनो घटना घटित भऽ जाइ छै कोनो एहन चीज भऽ गेल अपन समाज मऽअपन गाँव मऽ घरेलु हिंसा हो या फिर या कोनो बच्चा मऽ झगड़ा भऽ जाइया या ककरो कोइ गाड़ी से धक्का लागि जाइया या किछ भी होय तऽ ओकरा पञ्चायती नियमसँ सॉल्व कए देल जाइ छै पञ्चायती नियमसँ ओकरा ओकर निवारण कयल जाइ छै या फिर घरेलु कोइ हिंसा होय या फिर कोइ झगड़ा होय या फेर कोइ जमीन कऽ कोइ विवाद होय तऽ उ पञ्चायती नियमसँ पञ्चायती व्यवस्थासँ गाँव कऽ पाँच छौ गो या दश गो व्यवस्थित जेकि बहुत समझदार बहुत ही वरिष्ठ नागरिक छथिन अपन गाँव क केयो हेता ओ तऽ हर गाँव म यहां समझदार लोग रहै छथिन जे पञ्चायती मऽ भाग लेइ छथिन और एक सही फैंसला सुनाबै छथिन खैर अगर देखबै मेल मिलाप लोग मऽ परिवार मऽ समाज मऽ एहिठाम की एहिठाम अपन बिहार मऽ अपन मिथिला मऽ समुदाय कऽ बीचो मऽ मेल मिलाप देखल जाइ छै बहुत बहुत जगह मेल मिलाप छै एहन कोइ झगड़ा हिंसा के बात नै छै बिलकुल अहिंसा सँ सब केयो चले छथिन जेना कि हिन्दू मुसलमानो मऽ बहुत एहन नियम छै छोटा छोटा नियम बहुत बड़ा कयल जाइ छै छोटा छोटा बात जेकि छोटा छोटा चीज आगाँ चइल कऽ अपन समाज के लेल अपन दुनू समुदाय के लेल बहुत निक छै बहुत बढ़ियाँ सामंजस्य के पैदा करै छै जेना म अगर हमरे गाँव मऽ जेनाकि अगर मुहर्रम होइ छै तऽ मुहर्रम मऽ मुसलमान सब जे अथी जे हमर सब लोक छथिन हुनका सबकऽ हमसब हिन्दू या फेर केयो मुसलमान कऽ हिन्दू सब शर्बत वितरण भए गेलै ओसब जेनाकि अपन हुनकर सबकेँ जे भी छै एकर नियम अहाँक दहा निकलै छै मुहर्रम होइ छै ओइमे तजिया निकलै छै तऽ ओइम ओ सब लाठी भाजै छथिन या फेर जे अपन खेल कऽ प्रदर्शन करै छथिन जे हुनकर युग युगान्तरसँ हुनकर नियम चलैत आइब रहल छै ओइ नियम के आधार पर जेना ओ सब करै छथिन ओ सब थाकि जाइ छथिन या फेर और भी किछ तऽ ओकरा लेल हमसब दबाइ कुछ मल्हम पट्टी या फेर शर्बत पानी या फिर खीर अइ ढंग के एहन चीज हमसब कनि टूर पर राइख देइ छियै एकरा सबकेँ हमसब हुनका सबकेँ देबै तऽ हुनका ओइसँ राहत मिलतै एहिसँ आपसी मेल मिलाप बढ़तै एहिसँ अपन दुनू कऽ समुदाय कऽ बीच मऽ रिश्ता मजबुत हेतै और आगा चइल कऽ ओहन कोनो विवाद होइ छै अपन समाज मऽ अपन गाँव मऽ अपन क्षेत्र मऽ तऽ हमसब मिलक दोस्ती सँ भाईचारा सँ ओइ चीज कऽ सॉल्व कए लेबै ओहि चीजके निराकरण भेट जेतै और आगा कोनो बात नै बढ़तै नै झगड़ा लड़ाइ के बात हेतै नै दंगा फसाद के बात हेतै ओनाही एके हाथसँ ताली नै बाजय छै एकटा कहावत बहुत प्रसिद्ध छै अपन समाज मऽ कि एक हाथसँ ताली नै बजै छै तेनाही जे मुसलमान भाइ छथिन ओहो हिन्दू भाइ कऽ हमेशा आगा बढ़ि कऽ हेल्प करै छथिन मदद करै छथिन जेना अपनों सबमे दुर्गा पूजा भऽ गेलै या फिर आओर भी जेनाकि काॅंवड़ यात्रा निकलै छै काॅंवरिया सब हमसब बोलबम बाबाधाम जाइ छथिन अपन हिन्दू भाइ बहन तऽ ओहिमे बहुत होइ छै जेनाकि केओ दौड़ि कऽ गेलथि जिनकर जेहन आस्था ओहि हिसाबसँ ओ जाइ छथिन बाबाधाम ओहिठाम गेला के बाद कावर लए कऽ सब जाइ छथिन तऽ रस्ते मे बहुत एहन मुसलमान भाई अपन सोशल मिडिया पर भी वीडियो ऑडियो सब देखल गेल अछि कि ओ सब रहै छथिन कनि कनि दूर पर शिविर बनाक शर्बत वितरण दवाइके व्यवस्था मलहम पट्टीके व्यवस्था सब किछु ओ राखै छथिन तऽ एहिसँ छै कि आपसी मेल मिलाप बहुत जादा बढ़ि जाइ छै दुनू समुदायके बीचमे एहिसँ बहुत बड़ा से बड़ा बहुत बड़ा से बड़ा दिक्कतके बहुत बड़ा से बड़ा कठिनाइके बहुत आसानीसँ हल भए जाइ छै किएकि दुनू समुदाय दुनू समाज या फेर आपसी मेल मिलापके कारण सब किछु सम्भव भऽ जाइ छै